दाखालि आङो दाबा बिहरदोंमोन ना जिनै था सेटनि गासिबो दाबाफोरानो मोजाङानो सफैजोबदों आरो बे जिनैथा सेटफोराव बायदि बायदि रोखोमनि दाबाफोर दंमोन जेरै बेदर दानग्रा आरो मैगं हाग्रा फिथाइ सामथाइ हाग्रा गासिबो दाबायानो मोनसेबो गाज्रि सफैयाखै गासिबो मोजाङानो गोबा गोबौ आरो खामानियाव होदों मोजाङैनो बाहायजादों मोनसेबो दाबाया गाज्रि सफैयाखै बेफोर सेटआवहाय जिनै सेटआव गिदिर फिसा दंमोन आरोना मोनफ्रोम बो फिसा फिसा जेरै मैगं हाग्रा गिदिर बिनि फिसा बिदि दंजोबो मोन आरो गासिबो नो मोजाङैनो सोलिगासिनो दङ खामानियाव बाहाय जागासिनो दङ गोबौ गोजा गासिबो मोनसेबो गेदा सफैयाखै आं मोजां मोनदों आरोना मोजां सफैनायनि थाखाय आंनि बिहरनाया गाज्रि सफैयाखै गासिबो गोबौ गोजा आरो बाहायजागासिनो दं मोजाङैनो आरो सोलिलांबावगोन बे गोबावैनो